जेह्ड़े सबतूं पैह्लें गल्ल ऐ जेह्ड़ा घोड़ा होंदा ऐ घोड़े दो तरीके दे होंदे न मारवाड़ी होंदे इक नुक्करी होंदा ऐ जेह्ड़ा मारवाड़ी घोड़ा होंदा ऐ ओह्दा कद्द जेह्ड़ा होंदा ऐ सत्त अट्ठ फुट्ट दा होंदा जेह्ड़ा नुक्करी घोड़े होंदे ओह्दे जेह्ड़े कन्न होंदे तिक्खे तिक्खे होंदे न जिसलै में स्टार्टिंग च घोड़ा मिकी पता गै नेईं हा कि घोड़ा केह् होंदा ऐ में कि'यां फड़ना कि'यां चलाना किश बी निं पता हा उसदे बाद आस्तै आस्तै जिस टैम सिक्खेआ गेई फार्म च गेई घोड़े बारै दिक्खेआ निक्के घोड़े तों शुरूआत कीती आस्तै आस्तै आस्तै आस्तै इन्नी शुरूआत कीती कि अट्ठ फुट्ट दे घोड़े पर बैठने जोह्गी होई गेई सिर्फ स्टार्टिंग च घोड़ा फड़ना स्टार्ट कीता हा बड़ा अजीब जनेहा लगदा हा डर लगदा कुतै थल्लै निं डिग्गी जा लग्गी निं जा रगड़े निं बज्जी जान जेह्ड़ी घोड़े दी स्पीड होंदी ही ओह् अन्ने बाह् होइयै चलदा हा घोड़े आपूं जिस दिन घोड़ा चलदा दोनों अक्खां इक नशाने पर रखदा ठीक ऐ ओह् अग्गें पिच्छें नेईं दिखदा घोड़े दे पैर च जो चीज आए ओह् लंघी जंदा उसी घोड़े दा जिस टाइम पैह्लें स्टार्ट कीता नुक्करी घोड़े बोलो नुक्करी घोड़े पर जिस टाइम बैठना जम्प मारियै बैठना क्योंकि उच्ची होंदी ही ते केई बारी घोड़ी लत्त मारदी ऐ ते केईं बारी घोड़ी जिस टाइम उसी नल्हाना कियां नल्हाना उसी घोड़ी दियां दोनें लत्ता बन्ननियां ओह् बनन नेईं दिंदी ही ओह् लत्त मारी ओड़दी ही बड़ी बारी लग्गनी बाहीं पर लग्गनी ढिड्ढै पर लग्गनी केईं बारी घोड़े परा डिग्गना जिस टाइम घोड़े गी नल्हाना ठीक ठीक पानी रक्खना जैदा ठंडा नेईं जैदा गर्म नेईं घोड़े कन्नै क्वार्डिनेट करना अंडरस्टैंडिंग बनाइयै रक्खना इक ते ओह्दा दोस्त बनियै चलना ऐ कि एह् घोड़ा निं ऐ मेरे घरै दा मेंबर ऐ ठीक ऐ उसी नल्हाना ब्रश टाइप होंदा जेह्ड़ा ओह् मारना ठीक ऐ पर ब्रश मारना दिक्खना घोड़ा ठीक ऐ घोड़े दी जेह्ड़ी स्किन्न ऐ ओह् दिक्खनी घोड़े दा जेह्ड़ा कलर ऐ ओह् किस कलर दा उसी सोप उसी जचै दा नेईं जचै दा ऐ जचै दा ऐ नेईं जचै दा ऐ घोड़े दी जेह्ड़ी स्कीन्न होंदी जस्ट लाइक ए बेबी जि'यां बच्चे दी स्किन्न होंदी ना इ'यां घोड़े पर निक्के घोड़े कोह्लां शुरूआत करो बाल कट्टने घोड़े दी जेह्ड़ी दुंब होंदी उसी मेन्टेन करना घोड़े दे जेह्ड़े शिंगार दे समान होंदा ओह् दिक्खना घोड़े गी केह्ड़ी चीज पसंद आवै दी ऐ केह्ड़ी नेईं पसंद आवै दी ऐ ओह् सब बी दिक्खना घोड़े दी जेह्ड़ी हैल्थ होंदी ऐ ओह् घोड़े गी हमेशां घोड़े गी जदूं बी ब'न्नना इ'यां मतलब कोह्ल निं बनना घोड़े दी जेह्ड़ी गल्ला होंदी घोड़े दा जेह्ड़ा रस्सा होंदा शैल लम्बा रस्सा पाना घोड़ा केह् घाऽ चरदा ठीक ऐ अगर तुस ग्रांऽ च रौंह्दे ओ इक खेतर च छटाला लाओ शैल छटाला लाओ कनक लाओ थोह्ड़ी थोह्ड़ी ठीक ऐ उत्थै घोड़े गी बन्नो घोड़े दी रस्सी लम्बी पाओ कि घोड़ा खाई सकै ओह्दे बाद घोड़े गी होई सकै ते बदाम खलाओ जेह्ड़े होंदे बदाम जैदा नेईं थोह्ड़े थोह्ड़े क्रश करियै उसी खलाओ चने घरे दे जेह्ड़े चने होंदे ओह् खलाओ घोड़े गी ठीक ऐ घोड़े गी पानी पुनी जिन्ना बी होग पलाओ जिन्ना होई सकै उन्ना पलाओ फिर घोड़े गी मतलब घोड़े दे जेह्ड़े बाल न उ'नें गी तेल तूल लाओ घोड़े दियां जेह्ड़ियां लत्ता न उ'नें गी बदामें दा तेल लाना चाहिदा घोड़े दी मालिश करनी चाहिदी जिस टाइम घोड़ा बैठे दा घोड़े गी तवी च लेई आओ पानी दे कनारे लेई आओ उत्थै जाइयै उसी मतलब शैल न धोवो नल्हाओ फ्ही घोड़ा जिस टाइम घोड़े गी दिखदे ओ बनदे हो घोड़ा मशरै दा ऐ नेईं बैठा दा घोड़े गी खोह्लो खुल्ले खेतरें च खोह्लो घोड़े गी न'स्साओ भगाओ घोड़े दा केईं बारी केह् होंदा ढिड्ड खराब होंदा जिस टाइम ओह्दा ढिड्ड खराब होंदा उसी केह् करना तुसें पैह्लें ते मतलब नक्क होंदी ओह्दी नास्सें च तेल पाओ थोह्ड़ा थोह्ड़ा तेल पाओ उसी मतलब शैल तरीके कन्नै घोड़े गी जिन्ना तुस भगागे उन्ने घोड़े दे कन्न खुह्लने जिन्ना तुस उसी नसाह्गे घोड़े गी नसाहो ठीक होंदा ठीक ऐ नेईं तां पैट्ट ऐनिमल डाक्टर गी दस्सो ओह् सारा किश ठीक करो इ'यै चीजां होंदियां घोड़े गी अच्छी हैल्थ देने दा उसी नसाहो उसी चंगे इनवायरनमेंट च रक्खो